पहिलुक जमानामे खेती पथारीके लिये बहुत समस्या बहुत तरहके छलइए आबुक समाजमे ई बहुत विकल्प भेलइए तऽ अइके कारण बहुत रङ्ग बिरङ्गके खेती पथारके लिये समस्या हल भेलइए तऽ पहिले जमानामे ई छलैये जे बैलगाड़ीसँ या आओर किछुसँ काज भऽ रहल छलै तहिना आबक समयमे जे छै से आबक समयमे जे छै से ट्रैक ट्रैक्टरसँ काज भऽ रहल छै ओइके कारण बहुत चीजके रङ्ग बदलाव भेलइए तऽ उएह जे छै से खेती पथारीके लिये बहुत बदलौती भेलइए जहिना पहिले चलय छलय से आब नहि छै तहन तऽ आब रङ्ग बिरङ्गके अनेक तरहके गाड़ी घोड़ाके लाइनमे जे छै से खेती पथारी किसान सब बहुत बदलाब भेलय तऽ ओइके बात से जे छै से जेना तेना अपन गुजर किसान कऽ रहलइ अइ पहिने आबक जे छै से पहिले बारिश छलै सङ्ख्या आब तऽ ओ बारिश नहि भऽ रहलइ जे खेत पथारी जेना चलि रहलइए आओर चलतइ तऽ किसान मजदूर अहिना जेना चलय छलय पहिने तऽ अहिना अखनो जे छै चलि रहलै अइ तऽ वएह सब बात छै तऽ आबक समय तऽ कृषि चेंज बहुत भेलइए